श्री गुरता महिषी गाममे जे छै से श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव होइ छै जाहिमे की ओ डी एम द्वारा होइ छै पर्यटक स्थलके पर्यटक मंत्री जे छै डी एमके प्रभार दै छै आ ओ अपना स्तरसँ जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ कलाकारके बाहरसँ मँगबाबै छै आ बढ़िआँसँ बढ़िआँ गाम स्तर पर जे छै से ओकर जे छै से भव्य पण्डाल भव्य अथी रहै छै आओर बहुत बाहरसँ बंबइ सभके कलाकार आबै छै आओर मनोरञ्जन करै छै आओर ग्रामीणके जे छै से बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर ग्रामीण स्तरपर जे छै से ओ एहन भव्य कलाकार रहै छै तऽ बहुत सुन्दरसँ सभ जे छै अथी आनन्द उठाबै छै आओर डी एमक जे छै से सभ आशीर्वाद दै छथिन